हैलो हाँ जी अच्छा इन्वर्टर से टी वी कनेक्ट करवानी है कहाँ से बोल रहे हो आप हिंडौन सिटी से कौन अच्छा जी हो जाएगा इनवर्टर से टी वी कनेक्ट करवाएंगे और कुछ भी करवाना है अच्छा मोबाइल मतलब इमरजेंसी बोर्ड लगवाएंगे जिसमें मोबाइल चार्ज है हाँ हो जाएगा और लाइट फाईट भी करवानी है कुछ उन कमरों में लाइट कितने कमरे हैं आपके छः कमरे में लाइट चाहिए और लगेगा बोर्ड सर एक में ही समझ गए तो जैसा आप बता रहे हो आपके छः कमरे हैं उस हिसाब से अब खर्चा भी ज़्यादा आएगा क्योंकि लाइट फिटिंग की चीज भी लानी पड़ेगी लाइट फिटिंग करनी पड़ेगी इनवर्टर सेट इनवर्टर कितनी बैटरी का है आपका इनवर्टर कितनी बैटरी का है एक बैटरी का दो बैटरी का दो बैटरी का है तो सर आपका एक टी वी कनेक्ट करनी है छः लाइट और छः वो है हाँ जी तो हो जाएगी आपका खर्चा आएगा कम से कम बीस हजार के समथिंग समथिंग आएगा कुछ तो लाइट फिटिंग भी करनी है नली भी लानी है अगर आप सामान ले आते जैसे नाली इलेक्ट्रिशियन का सामान आप ले आते हो तो खर्चा कम आ जाएगा नहीं आप आप हैं ना जो जो चाहिए वो हमारे यहाँ पर डोरी काफ़ी सारी मजबूत है सर उसके लिए मुझे घर आपके घर आना पड़ेगा जब मैं

है ना मैं आपके घर आ जाऊंगा अभी तो मैं खाली बाहर हूँ सर दो दो तीन दिन लगेंगे आपके घर आने में वह तो सही है सर मैं बाहर हूँ यहाँ पर भी काम ही कर रहा हूँ जैसे यह काम कंप्लीट होगा उसके बाद आपके घर आऊंगा मैं सर मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ सबसे पूछ लेना काफ़ी कम हाँ जी हिंडौन में मैंने काफ़ी कम करे हैं हाँ जी तो मैं आ जाऊंगा आपके पास आप तीन दिन के बाद मुझे कॉल कर लेना तो काम भी अच्छा करते हैं साफ भी करते हैं तो तो आप बता देना आपके हिसाब से कर देंगे हम दो दिन तो लगी जाएंगे सर कम से कम हाँ वो तो कर देंगे सर आपको मगर हाँ जी आ जाऊंगा हाँ जी चलीए